ہیلو سر آپ لکی ٹرایول سے بات کر رہے ہیں سر میں عاطف سر میں نے آپ کے یہاں سے ایک کیب بک کی تھی دلّی سے سہارنپور جانے کے لیے سر اسی سلسلے میں میں نے آپ کو کال کی ہے فیڈ بیک دینے کے لیے سر آپ نے جو ڈرائیور بھیجا تھا وہ کافی اچھے اخلاق کے تھے انھوں نے وقت سے پہلے مجھے سہارنپور پہنچا دیا مجھے سہارنپور ضروری کام کے سلسلے میں جانا تھا وقت پر پہنچنا تھا راستے میں ٹرافیک بہت زیادہ تھی ڈرائیور صاحب نے شاٹ کٹ راستے سے مجھے جلدی سے میرے مقام پر پہنچا دیا وقت سے پہلے اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو کال کیا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی اگر ٹریول کرنے کی ضرورت آئی تو میں آپ کو آپ کی کمپنی کو ریفر کروں گا اور آپ کا فیڈ بیک اچھا دوں گا